म्हाका प्रेरणा दिवपी म्हणल्यार म्हजे गुरू नित्यानंद सर जेन्ना हांव पयलें वर्स कला क्षेत्रान जेन्ना आशिल्लें तेन्ना आमकां सरान सांगलें आमच्या कॉलेजीच्या मॅग्जिनाचेर घालपाक पोयमी बरयात पब्लीश करपा खातरी तेन्ना हांवेंन पयली कविता बरयली आदार म्हज्या आवयचो मागीर दुसरी बरयली बसलां हांव दर्या देगेर आनी तिसरी पोयम आशिल्ली म्हजी खंय हांव चुकलें ह्यो तीन पोयमी हांवें दोना दिसा भितर बरोवन काडिल्ल्यो आनी तशेंच ताणें तुमच्यांनी जाता जाल्यार एक ल्हानशें म्हणल्यार तुमचें जिणेन किदें घडलां मिन्स तुमी जे केन्नाच विसरूंक शकना तें तुमी एक ल्हानसो पॅरेग्राफ असो बरोवन हाडात म्हूण सांगलो तेन्ना हांवें बरयल्लें म्हज्या जिणेंतली न विसरपाची सांज हें वाचून खरेंच सराक दिसलें की हांव किदें तरी बरोंक शकता तेन्ना ते म्हणटाले स्नेहल तूं बस आनी बरयत राव जाल्यार तूं किदें तरी पुस्तक तुजें पब्लीश जावन येवपाक शकता अशें म्हणून नंतर हांव जेन्ना एम ए करपाक गेलें तेन्ना हांव प्रोजेक्ट आमकां आसताले तेन्ना आमकां प्रकाश पर्येकर सर आशिल्लो तेन्ना स्त्री वर्णन स्त्रीचेर आमकां प्रोजेक्ट आशिल्लो आतांच्या जि जिवितांत स्त्रियांचेर अत्याचार जातात ताचेर प्रोजेक्ट करपाक लायिल्लो तेन्ना हांवें आमच्या शेजाऱ्यांचें धरून बायलांचेर जे पळय कितले त्रास जाल्यात तें हांवें सगले बरोन काडिल्ले आनी एक ल्हानसो प्रोजेक्ट म्हमल्यार हांवें हिरू म्हणून एक अशी कथा कशी बरयल्ली ती सराक इतली आवडलेली आनी ती वाचून सगल्यांचे क्लासीन सगल्यांच्या मुखार हांवें क्लासीन वाचली तेन्ना लोक अक्षरशा तांच्या दोळ्यांनी दुकां भरिल्लीं तेका हिरू म्हणटा त्या बायलेचें वर्णन जें हांवें माणिल्लें तें आयकून अक्षरशा म्हमल्यार क्लास रडिल्लीं आनी सराक सुद्दां खूब बरें दिशिल्लें आनी सराक सरान म्हजे कडेन हात मागिल्लो तुवेंन हें पुस्तकान रुपांतर करचें आनी एक कथा संग्रह तुजो पब्लीश जावन येवचो अशें म्हूण म्हजे कडेन मागिल्लें पूण आवेर हांवें अजुनी स्टाटूय करूंक ना म्हळ्यार पब्लीश करपाचें बरोन तशें काडिल्लें आसा हिरूचें सगलें चरित्र अशें माणिल्लें आसा हे दोन मनीस म्हजे जिणेंत जे म्हाका प्रेरणा दिवपी आशिल्ले म्हणटा ते म्हजे शिक्षक